उन्दै समनि खोथा बुंबाथाय ओरै बायदि एनटारेस मोन मानो होनोब्ला जों गोरलै गोरलैयाव हाय उन्दै उन्दैयावहाय दैज्लां फैबाथाय दैयाव दुगैयोमोन ओमफ्राय फुख्रियाव दुगैयोमोन ज' ज' दुगैयो ओमफ्रायो होसोलायनाय गेलेयो दै सिङाव बादुंगा बायदि ओमफ्रायो ज' ज' दुगैनायसै दुगैखांबाथाय फिथाय जालु जाला जानायसै मानसिफोरनि बागान बागान खावनानै माने ओरैबायदि एनटारेस मोन आरो ना माने गोसोखांब्ला गोसोखांनानै दानि समजों नायोब्ला जोबोद दिफारेन्स माने सोलायनाय बायदि जों नुयो मानो होनोब्ला दा बायदियावहाय दानि देरबोनाय उन्दै उन्दै गथ'फ्रा खालि आखायजों मबाइल जों गेम जोंल' थासै माने बिसोरो जेबो फ्रायानो गेलेलिया बांसिनानो माने मबाइलावनो गेम गेलेयो आरो मबाइल जोंनो थायो नाथाय जोंनि समावहाय बै समाव जेब्ला आं उन्दै बैसोमोन अब्ला मबाइल बो गैयामोन आरो मबाइल गैयैखाय जोङो बेबायदिनो ज' ज' लोगो लाज्लायनानै हाय माबेबा दैसायाव दुगैनो थाङो दुगैनो थांनानै दैयावहाय जोङो होसोलायनाय गेलेयो बिदिनो लोगो दस जनसो फनद्रजन साबा सयजनसो लोगो लानानै जोङो गेलेयोमोन आरो दुगैखांनायनि उनावहाय जोङो आरो गुबन गुबुन खेलाफोरबो गेलेबावयोमोन जेरैहाय बाथा गेलेनाय होसोलायनाय गेलेनाय काबादि गेलेनाय फुटबल गेलेनाय दा जोङो मानि गामियावहाय लोगोफोरजों थायोब्ला ज' लोगो लानानै बेफोरबायदि गेम खौ गेलेयोमोन नाथाय दा जोङो नुनो मोनबाय आथिखालनि जिखिनि देरबोनाय लाइमोन आरो गथ'फोर बिसोर खालि मबाइलावहाय पाबजि गेलेनाय माबा फ्रि फायार गेलेनाय बिदिल'सै माने बुंनो थाङोब्ला बहुथ सोलायबाय जोंनि समाव जेरैबायदि थासारि दङमोन आरो दानि समाव जेरैबायदि थासारि दंमोन बे थासारिखौ जोङो रुजुनानै नायोब्ला माने बहुथ दिफारेनस आरो सोलायनाय जाबाय जोंनि गामियावहाय बैफोर गोसोखां बैफोर जेखिनि जों गेलेनाय फुटबल गेलेनाय काबादि गेलेनाय बाथा गेलेनाय होसोलायनाय गेलेनायफ्रा आंनि गोसोयावहाय माने जोबोद गोसखांथि जानानै थादों मानोना बेफोरखौ आजि खालिनि गथ'फ्रा गेलेलिया आरो फ्रायानो बेफोर जोंनि गेलेनानै हाबा हुखाफ्रा गोमालांनो हमदों ओंखायनो आं सानदों माने उन्दै समनि जेखिनि गोसोखांथाव थासारिफोर बेफोरो आंनि जिबनाव अराय जारिमिन जानानै थासिगोन आरो बावनो हानाय नङा बेफोर जारिमिना थैजासिम थासिगोन होनना आं सानो बेबायदिनो साननानै नायोब्ला गोदोनि माबाखौ आं साबसिन मोनो जिखिनि जों होसोलायनाय गेलेनाय बादुंगा गेलेनायफोरखौ आं साबसिन होननानै आंनि जिउआवहाय साननानै लायो